हमने आपके इधर से वाइट शर्ट खरीद था जो शर्ट हमने लिया था आपकी दुकान से यह बथुआ बाज़ार के नज़दीकी में हमारे एक मित्र थे बताए थे आपके इधर दुकान पर आप शर्ट बहुत अच्छा देते हैं हमनें जब आपके इधर से शर्ट लिया वह शर्ट में उसका जो कलर है ना बिलकुल बहुत मतलब डार्क है अच्छा नहीं हैं वह प्रिंट भी अच्छा नहीं है उसमें क्या है धागा भी जो होता है ना वह धागा निकल रहा है बटन का अच्छी तरीके से फिट नहीं किया बैठ नहीं रहा है और मुझे पहनने में अनकंफरटेबल फील हो रहा है तो मुझे शर्ट बिलकुल पसंद नहीं आ रहा है आप एक काम करिए शर्ट को रिटर्न कर दीजिए हमें शर्ट पसंद नहीं है क्योंकि हमने जब पहना तो घर वाले बोले कौनसी दुकान से अपने शर्ट ले लिया है शर्ट बिलकुल पसंद नहीं है आप शर्ट एक काम करिए आप शर्ट को रिटर्न कर दीजिए घरवाले ने बहुत डाँटा हैं कौनसी दुकान पर ले लिया आप शर्ट बिलकुल पसंद नहीं आ रहा है एक तो आप इतने महँगे रेट में शर्ट दिए हैं इससे अच्छे तो शर्ट आ जाते हैं कम रेट में और आप कितने महँगा भी दिए आपके हमने बोला था आपको कॉटन में चाहिए फुल अच्छे में तो अपने टेलीकार्ट में दिया है शर्ट कैसा यह शर्ट का लुक देख रहे हो बिलकुल भी पसंद नहीं है एक काम करिए हमको रिटर्न कर दीजिए हमें नहीं चाहिए हमारा जो पैसा है वह रिटर्न कर दीजिए हमें यह शर्ट बिलकुल भी पसंद नहीं है यह वाइट कलर का शर्ट है ऐसा लग रहा है कोई मल्टी जैसे मिट्टी कलर होता है ना वाइट पूरा वाइट है भी नहीं पूरा प्रॉपर यह पूरा मिट्टी के जैसा दिख रहा है इसमें देखो दाग भी है डस्ट भी लगा है आपके इधर साफ़ सफ़ाई भी नहीं है कैसा यह शर्ट आप बेच रहे हो मुझे नहीं चाहिए आप मेरा पैसा रिटर्न कर दीजिए मैं दूसरी जगह से ले लूँगा